खुश रहिए और

हाँ तो आ जाओ ना यहाँ मेरी चौकी हमारा यहीं है ना नहीं बड़ौदा चौकी पर आइए हाँ तो आओ ना वो सब ले कर और प्रधान ऊर्धान जो जिला पंचायत या कोई होगा गाँव का उसी का से मोहर ठप्पा और ले कर आइए हम देखते हैं

आइए वहीं हम रहेंगे पाँच बजे छ बजे तक रहेंगे आइए वही ए एक बजे ला हँ एक बजे आइए हाँ हाँ लिखेंगे पूछेंगे आपसे तो हम कोशिश करेंगे ना कि आपका मोबाइल मिल जाए हाँ सब कागज का हाँ चा कागज पत्तर उसका जो भी उसके साथ लिए हो डब्बा सब्बा सब ले कर आना है हाँ हाँ तो

हाँ सब ले कर आना मोबाइल का कागज वो जो जहाँ से लिए हैं उसका कागज पत्तर सब ले कर आना है हाँ ले कर आओ तो हम देंगे मिल जाएगा आपका मोबाईल हैंड्रेड पर्सेंट है चलो ठीक है तुम आ आना तो हम कोशिश कर रएँ हैं अभी से मिल जाएगा एक दो महीने में मिल जाएगा तो हम फोन आपका नंबर रहेगा तो हम फोन करेंगे आपका की मोबाईल मिल गया है आइए अपना ले जाइए

कोशिश पूरा रहेगा एक तब भी एक डेढ़ महीना लग सकता है हाँ जैसे मोबाईल से सिम निकालेगा अपना सिम निकाल फेकेगा दूसरा सिम लगाएगा तो हम तभी हम पता कर पाएंगे ना वो कहाँ का है कहाँ का नहीं है तब हम पता करें के हम पकड़ लेंगे उसको वो ठीक ठीक है